شادی کے موقع پر دلہن کو مختلف تحفے دیے جاتے ہیں جن کا مقصد ان کی نئی زندگی کے آغاز میں اس کی مدد کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے چند عام تحفے اور جہیز کی روایت کا ذکر آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں زیورات دلہن کو اکثر سونے چاندی یا دیگر قیمتی دھاتوں کے زیورات تحفے میں دیے جاتے ہیں یہ زیورات دلہن کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور اس کے مستقبل کے مالی سکیوریٹی کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں کپڑے شادی کے موقع پر دلہن کو خوبصورت لباس جیسے کہ قیمتی ساڑیاں لہنگے اور شلوار قمیض تحفے میں دیے جاتے ہیں عطر اور خوشبوئیں دلہن کو مختلف قسم کی خوشبوئیں اور عطر تحفے میں دیے جاتے ہیں جو اس کی شخصیت کو مزید دلکش بناتے ہیں گھر کے ساز و سامان شادی کے موقع پر دلہن کو گھر کے ساز و سامان جیسے کہ کراکری کچن کے آلات اور بینڈنگ بھی تحفے میں دیے جاتے ہیں جہیز کی روایت جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں موجود ہے جس میں دلہن کے والدین اس کی شادی کے موقع پر مختلف چیزیں دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے نئی زندگی کا آغاز آسانی سے کر سکے یہ چیزیں عام طور پر دلہن کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ان میں شامل ہو سکتی ہیں گھر کا سامان فرنیچر بیڈ الماریاں صوفہ سیٹ اور دیگر گھریلو سامان بھی دیے جاتے ہیں الیکٹرانک آلات جیسے کہ ٹیلی ویژن ہے واشنگ مشین ہے مائکرو ہے دیگر الیکٹرانک آلات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں کپڑے اور زیورات دلہن کے لیے مختلف قسم کے کپڑے اور زیورات بھی جہیز کا حصہ ہوتے ہیں کیش بعض اوقات والدین دلہن کو نقد رقم بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے جہیز کی روایت بعض اوقات مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہے جیسے کہ مالی بوجھ سماجی دباؤ اور بعض اوقات جہیز نہ دینے پر دلہن کے ساتھ نا انصافی یا ظلم اس لیے معاشروں میں جہیز کی روایت کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شادی کے موقع پر دلہن کو دیے جانے والے تحفے اور جہیز کی روایت مختلف معاشروں اور خاندانوں میں مختلف ہو سکتی ہیں اصل مقصد دلہن کی خوشی اور نئی زندگی کی کامیابی ہوتی ہے اور یہ تحفے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں